गोदो गोदायनि मोसानायाथ' खेराइ मोसानायनिफ्रायसो फैखादों बर' हारिनि मोसानाया दा जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो गोदो गोदाय बे खेराइ मोसानायखौ जोङो नुबोदों खेराइ मोसानायावथ'अह दख'ना थावसि गोजा खौसो गाननानै मोसायोमोन बाखो बाखो मोसायो बे जोंनि बर' हारिनि मोसानाया खेराइ मोसानायनिफ्रायनो सोमजिबोदों जेरै गानद'ला बोननाय अह बागुरुम्बा मोसानाय

गोबां बेबायदिनो थुंग्रि सिबनानै मोसानाय बेफोरखो बे खेराइ मोसानायावनो दङ जेरै दौदिनिया ओह थुंग्रि सिबनानै मोसायो ओह गिदिं गिदिं मोसायो बे मुंसे बाथौ बाथौ दुमदिंनाय सिजौ बाथौखौहाय माने बे दौदिनिया थुंग्रि गंसे लानानै मोसायो आरो बिनि सेर सेर खाम सिफुं ज'था दामनानै गोमसारलायनाय मोसायो बे दौदिनि मोसानायनिफ्रायनो जोङो दायो मोनथिनो मोनो जे गोबां मोसाखावरिफोरा मोसाग्राफ्रा ओह माने बे दौदिनि मोसानायनिफ्रायनो गोबां गुबुन गुबुन आयदाजों गुबुन गुबुन माने ओह मोदोमनि आखाइ सोमावनाय गोदना सोमावनाय बायदिसिनाफोराबो मोसानायाबो बै समनिफ्रायनो जागायबोदों दा बेबायदिनो गोबां मोसाखावरिफोराबो बर' हारिनि गेजेराव सोलिबोदों जेरै बैसागु मोसानाय बेबायदिनो बागुरुम्बा मोसानाय बा हाबा खेराइयावबो हाबा जाबाबो जेरै मोसायो बेफोरबो मोसानाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोयै सोलिबोयै दिनै मोजां मोसानाय मोनसे जों थासारिखौ नुनो मोनदों ओह दा जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बा ओह जेरै जों जोंनि आसामनि बा आसामनि बाइहेरायाव बा दिल्लीफोरबायदियावबो बे मोसानायनिफ्रायनो माने दिनै गोबां मोसानानै देरहा देरहादों थिग बेबायदिनो जोंबो गोदो उन्दैआव सिख्ला देरजेननायनिफ्रायनो बैसागु जानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो माने मोसानायखो नुबोबाय दङ दा बिनिफ्रायनो जोबो बैसागु मोसानाय दा बेफोरखौ जोङो मोसा मोसायै मोसानानै जोङो मालाबा फांसनफ्रावबो जोङो बेबायदिनो मोसादोंमोन ओह स्कुल फरायनाय समावबो जोङो ओम मोसानानै जोङो दिन्थिफुंदोंमोन जोङो बै समावहाय स्टेसाव मोसानानै जोङो ओह आंबो मोसानानै दिन्थिफुंनो हादों ओम आङो बै समाव जोंनो माने जेवजा मोसानाय होननानै बुङोमोन बे जेवजा मोसानायखौ जोङो हिन्जाव हौवा जालायनानै जोङो मोसानो मोन्दों गोदोनि दिनाव बे मोसानायखौ देमसि मोसानाय होननानै बुङोमोन दा फैयै फैयै फैनानै गेजेर ससेआव जोङो बेखौहाय माने जेवजा मोसानाय हिसाबै जोङो लादों बे जेवजा मोसानायखौबो आं जोबोद मोजां मोनोमोन बेयावहाय मोसानानै आङो माने दिन्थिफुंनो हादोंमोन ओह मोसानानैबो आङो प्राइस मोनलाइनाय बै समाव आहा रेकर्ड दङ आं बिनिखायनो दाबो आङो मोसानानै गथ'फोरखौ आं दिन्थियो दां आङो अंगनबादि वार्कार हिसाबै आङो गथ'फोरखौबो आङो मोसानानै दिन्थि दिन्थियो गेजेर गेजेर आंनि फावफोरखौ एकसन सं बेफोरखौ बै समनिफ्रायनो आङो मोसानायखौ एसे मोजां मोनबोखायोमोन आं दाबो आङो मोसायो गेजेर गेजेर गथ'फ्रानो मोसानानै आंनो दिन्थियो आङो मोसानोबो मोजां मोनो माने आं गावखौनो मोसानाय जायाब्लाबो आङो उह मोसानानै आंङो गावखौनो गाव माने मोदोमफोरखौ एक्सार्सार्ज जानाय बायदि मोनो बेबायदिनो आङो मोसानायनिफ्राय जेरैहाय गथ'फोरखौ आङो दिन्थिनानै गथ'फ्राबो बे मोसानायनि गेजेरजोंनो माने ओह सोलोङो ओह बै समनि जोङो जेब्ला बागुरुम्बा एखौ जोङो मोसानो मोनाखैमोनब्लाबो जोङो खेराइ मोसानायनिफ्रायनो जों गोबां मोसाबोनो ओह मोन्दों आरो बेनिफ्रायो जोङो मोसाबोदों खेराइ मोसानायानो जोंनि गिबि मोसानाय जोह जोंनि नुथा नु नुजेनग्रोनाय बिनिफ्रायनो जोङो ओह फैयै फैयै फैनानै जों बैसागो मोसानाय आरो स्कुलाव स्टेसाव बेफोरबायदियावबो जोङो मोसायो दासिमबो आङो मोसानायफोरखौ आङो जोबोद मोजां मोनो सोरबाफोर मोसायोब्लाबो आं जोबोर रंजानाय मोनो बिनिखायनो आङो आंनि मोसानाय बा मोसानाय फोरखौहाय जोबोद आङो थुलुंगा होयो सोरबा मोसादोंब्लाबो आङो बेसोरखौ जोबोद दावगानाय बा मोसानानै बै गोजौ थाखोआव मोनहैनायखौ आङो हास्थायो